हिंदी भाषा की कुछ आम कहावतें और मुहावरे हैं जिन्हें रोज़मर्रा की बातचीत में उपयोग में लाया जाता है अंधों में काना राजा यह कहावत किसी व्यक्ति को किसी गलती को नज़रअंदाज करने के विवरण करती है अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ है किसी व्यक्ति ने अपनी गलतियों को मानना या सुधारना बंदर की क्या जाने अदरक का स्वाद इसका मतलब है किसी ने बड़े धूम धाम से किसी का स्वागत किया है छोटा हाथ की बड़ी बात इसे समझाया जाता है कि किसी की छोटी सी शक्ति या स्थिति में भी वह कुछ महत्त्वपूर्ण काम कर सकता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं इसे समझाया जाता है कि दूरबीन से देखा गया चीज कभी कभी वास्तविकता से भिन्न हो सकती है